हलो शिमाजी ट्युरीस सँट

ओके मॅडम तुमी सद्द्याक खंयच्या खंयच्या लोकेशनाचेर आसा सद्द्या पणजे बस स्टँडार म्हणजे आनी तुमकां ऑलमोस जर म्हणपाक गेले जाल्यार हांव आणेक अर्द वराचेर स्ट्रेट रोडान वाट पयली ट्रॅवल करची पट्टली ओके आनी मागीर तुमकां न्ही मेळटली पी वी यस कॉलेज कोणाकय विचारा पी ए एस कॉलेज खंय का म्हणून तुमकां पीएसाची कॉलेज मेळी की पिएसाच्या कुशीकच एक्चली पोंडाचो फोट आसा फार्मागुडीचो फोट जाका म्हणटा तो आसा अय हय हय आतां फर्मागुडीचो फोट जो आसा न्ही तोच आधारीत आसा आमच्या जी आमची जी संस्कृती आसा म्हळ्या आमचो जी हिस्ट्री आसा इतिहास आसा न्ही ताजेर आणी शिवाजी म्हाराजा कोण वळखना तुमी मुंबय म्हळ्यार डॅफिनेटली तुमी शिवाजी म्हाराजांची व्हडलीच भक्त आसतली म्हणटकच हय तर हो जो फोट आसा तो आसा शिवाजी महाराजांचो आनी हो फोट हांगासर जो आसा एक म्हळ्यार थंयसर भव्य शिवाजी म्हाराजांची एक मुर्ती आसा पाशाणी मुर्ती सगळ्यांत वयर सो म्हणजे तुमकां जर वचपाक जाय ही मुर्ती पळोवपा तुमकां शिडयो काडून वयर वयर वच्चें पट्टलें एक पयली गजाल आनी दुसरें थंय गेल्या उपरान तुमकां बरी बसपाक सुवात आसा म्हन्जे तुमी थंय बसून ती मूर्त निहाळूं शकता आनी वयल्यान तुमी जेन्ना पळयतली तुमकां सायडीकसान न्ही बरेशें रान सुद्दां मेळटलें जर तुमी जो आमचो सैम आसा तो अणभवूं शकतात पूण मॅडम एक मात आ तुमी ज्या फोटार वत्ना माश्शी सामाळून कारण एक म्हळ्या थंयसर मातशें जंगल लागीं आसल्या कारणान पीएसाच्या वाठारान म्हन्जे पी ए स कॉलेजीच्या वाठारान ते सोरोप बिरोप येता न्ही ते ते माश्शे फोटातल्यान थंयच कुशिकूत सोडटा आनी दुसरें म्हळ्यार मॅडम थंयसर न्ही मात्शें खाजकुतलेचीं झाडांय आसा जर तुमकां ट्रीप कर थंय तुमकां ट्रीप ट्रीप करतास्तना जर तुमकां झाड लागल्या जाल्या तुमच्या ट्रिपीची ट्रीप जात्ली पूण चड करून हांव यत्न करता की तुमची ट्रीप मात्शी सफळूत जावची सुफळ जावची म्हणजे तुमकां म्हणजे हे फावटचो अणभव तुमचो बरो वत्लो तुमी म्हाका एक काम करा तुमी म्हाका बाणास्तारी मेळात हांव तुमकां पीक करता आनी हांव तुमकां गायड करता मॅडम ओके बरें थँक्यू बरें